چھ مئی دو ہزار چھ پانچ دو ہزار پندرہ اکیس پانچ دو ہزار تیرہ تیرہ دو دو ہزار اکیس تیرہ نو دو ہزار بیس بائیس آٹھ دو ہزار بائیس